जैसे कि हम लोग जब इस्कूल में रहते हैं तभी हम लोग की टीचर जो हम डरते हैं वही हम लोग यानी इस्कूल में आयोजन निस करवाते हैं जिस में कि आप भाग ले सकते हैं और खेल सकते हैं जैसे कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट और भी बहुत रहता है और तो वही तो वहाँ से अगर हम लोग खेल लेते हैं उसके बाद आगे जाते हैं ब्लॉक स्तर पर फिर ब्लॉक स्तर पर आप हम लोग खेलते हैं फिर ब्लॉक स्तर पर दूसरी दूसरी जगह से आते हैं लोग फिर वहाँ से आप लोग मिले हैं फिर उनके साथ आप खेलिए और उनके साथ खेलिए फिर उनसे उसके बाद उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर उसके बाद राष्ट्र राष्ट्र अति राज्य के ऊपर जाते हैं उसके बाद राज्य वाले वहाँ पर जाते हैं तब वहाँ पर सलेक्टर लोग रहते हैं देखते हाँ ये है ऐसा है ये है ऐसे खेलता है तो फिर वहाँ पर सलेक्ट किया जाता है फिर वहाँ पर आप खेलिए वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका वहाँ पर आप अच्छा खेलिएगा तो फिर उसके ऊपर ले जा उसके बाद सलेक्टर लोग रहते हैं तो वहाँ पर वो लोग देखेंगे कि हाँ कैसा है इस प्रकार का हर मैच का जितना आप जितना मैच खेलिएगा वो सब का लिश्ट चेक करते हैं कितना का क्या है अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पूरा आपका स्ट्राइक रेट सब का देखा जाता है एवरेज देखा जाता है देख के उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है

अंतरराष्ट्रीय स्त स्तर पर आप जा कर खेल सकते हैं और